आङो कारिगावनिफ्राय नोंसिनि आइ हटेलाव जाग्रा अर्डार खालामदोंमोन नालाय दा सिगां नोंसोरो कारिगावसिम फैगौमानियावनो नोंसिनि जाग्रा बेसारफोरा गुसु जाफैदों दाथ' गोजां बोथोर नालाय गोजां बोथोरावथ' गुसुखौ एसेबो जानो सुखुवा बेनि थाखायनो अननानै एबार बेबायदि गुसु जालायनाय लानानै दाफै नोंथांमोननि पेकेजिं खालामनाय फरमुलाया बारा जाया सिगांहायबो बेबायदिनो मोजाङै पेकेजिं खालामनानै पेकेट खालामनानै हरैयावनो गुसु जाफैदों अननानै नोंथांमोनना इन्सुलेटेड बेगफोराव जाग्रा बेसादफोरखौ पेकेट खालामनानै हर